हमरा आरके अलग अलग नृत्य होइ छै हमरा सबके ग्रामीणमे अलग अलग जेनाकि कोनो प्रोग्राम भेल कोनो त्यौहार भेल सबके उत्तेजिक खातिर सबके मनोरंजनके खातिर नृत्य करायल जाइया जिनका जे खूबी छनि ओ खूबी लऽ कऽ नृत्य करै छथि ओहिमे जुड़ै छथि हुनका जुड़य लेल अपन नाम अपन पता अपन सबकिछु दियऽ पड़ै छनि अपन नृत्यके बारेमे बतबऽ पड़ै छनि जेकि हुनकर मुख्य छै एहिसँ हमसब ग्रामीण युवा अलग अलग नृत्य रूपसँ कोनो कोनो नृत्यमे जुड़लहुॅं नृत्यमे काम केलहुॅं हुनके हमरा सभके मनोरञ्जन बढ़ै छै इहए खातिर हमसभ नृत्य केलहुॅं सभ ककरो सब रङ्गके नृत्य आबै छै जेनाकि अधिकतर सब मैथिली डान्स कहि रहल छै मैथिली गाना पर